جی میں سبزی والی بول رہی ہوں نہیں نہیں کچھ ملاوٹ نہیں ہوتی میں خود جاتی ہوں صبح صبح منڈی سے میں سبزی لے کے آتی ہوں وہی سبزی میں بیچتی ہوں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہیں نہیں ایک دم تازہ سبزی دیتی ہوں میں ہاں ایک دم فریش ایک دم فریش ہاں کون کون سی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس آلو نہیں ہے پر میں ٹماٹر پیاز اور بیگن بھیجوا دیتی ہوں میں خود دینے آ جاؤں یا پھر آپ لینے آ جائیں گی ٹھیک ہے میں بھیجوا دوں گی میں آ کے میں خود آپ کے گھر میں آ کے دے دوں گی گیٹ پہ ٹھیک ہے سبزی ابھی ساری ہیں بس آلو ختم ہو رہے باقی سب ہے تو یہ بیگن توری بھنڈی اور ٹماٹر مٹر

توری ٹھیک ہے اور لوبیا کی سبزی تو بہت ہی تازہ ہے نہیں نہیں بالکل تازہ ہے ابھی لے کے آئی تھی منڈی سے یہ ساٹھ روپئے کلو ہے میں آپ کو پچاس روپئے کلو لگا دوں گی کیوںکہ آپ کی فرینڈ نا میری جانکاری میں ہے میں انہیں بہت اچھے سے جان رہی ہوں میں آپ کی بھی تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ اوکے بائے